सर मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुकिंग करवाई थी क्योंकि मुझे बालाघाट से भरवेली तक जाना था तो इसके लिए मैंने आपके यहाँ से एक कैब की बुकिंग करवाई थी परंतु मुझे इस कैब की बुकिंग कैंसिल करवानी पड़ रही है क्योंकि मुझे आज एक अर्जेंट काम आ जाने के कारण मुझे आज तुरंत ही नागपुर जाना पड़ रहा है तो इस कैब की बुकिंग आप रद्द कर दीजिए और मैंने इस कैब की बुकिंग के लिए जो आपको पैसे दिए थे वो पैसे मुझे वापस कर दीजिए आप पैसे वापस करने के लिए मेरा पेटीएम नंबर फ़ोनपे नंबर या जी पे के माध्यम से मेरा पैसा वापस कर सकते हैं आप चाहे तो मेरा बैंक खाता नंबर के माध्यम से भी पैसा वापस कर सकते हैं और क्षमा चाहूँगी सर मैंने आपके कैब बुक रद्द करवाई